हेलो बहुत बढ़िआँ अपन बताउ एलेक्शनमे एखन जे आबऽवला छै दू हजार चौबीसमे ओहिमे हमरा तऽ हमरा तऽ मोदिए लागि रहल छथि किएकि बहुत चीज कयलखिन्ह अपन देशके लेल जेनाकि बहुत भेलनि हुनका बहुत बहुत चीज कयलखिन्ह हँ तऽ हमरा तऽ ओएह बुझा रहल छथि किएकि जगह जगह जहाँ हम जाइत छियै ओएह सुनि रहल छियै जेऽ मोदी फिर से प्रधानमन्त्री बनेगा ई ओ पता नहि केना केना सब बजैत छथिन तऽ हमरा तऽ ओएह बुझा रहल छथि आब अहाँ बताउ कनि हाँ हँ हँ हँ भव्य यात्रा करबा रहल छथिन हँ हँ हाँ हँ अच्छा नहि नहि हम तऽ हुनके देबनि किएकि हम देखि रहल छिअनि जतेक किसान छथिन सब बाइ इएह बाजि रहल छथिन जे मतलब या देबऽके हुनके भोट बहुत हुनका सबके फायदा भेलैया तऽ बढ़िआँ छै ने किसानके फायदा होइत आओर की चाही तऽ हँ हँ तऽ इएह हँ बढ़िआँ छै तऽ इएह सब तऽ चाहबे करी ने किसान खुश छै तऽ सब खुश छै किएकि सब चीज तऽ ओएह होइत छै तऽ कहैत छथिन किसान सबजे हम हुनके देबै तऽ स्वभाविक बात छै कि ओएह जितबे टा करथिन दोसरके तऽ कोनो आब अथिये नहि बुझा रहल छै अच्छा प्रधानमन्त्री हँ

हाँ हँ हँ मस्त छी

हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हँ तऽ बढ़िये छनि हुनके एकबेर आओर देखिऔन जिताकऽ की होइत छनि ओकर बाद तऽ ओ अपने नहि ठाढ़ हेता बेचारा उम्रो हुनकर भऽ गेलनि अच्छा हँ से तऽ सब एमहरसँ पहिले सऽ छनि हँ हँ सब तऽ पहिलहेसँ सोचनहे छथिन जे हुनके देबे करबनि तऽ देखिऔ आबजे नहि देथिन एना हम सबके कहि देबनि सब दइ हुन हुनके एकबेर आओर तऽ फेर देखिऔ एना तऽ सब बुझबे करैत छथिन किएकि हुनका सबके अपने पता चलि रहल छनि जे हमरा बहुत किछु कऽ देलनि हँ ओ हूँ हूँ हूँ हूँ

हँ हँ एक बेर आओर फेरो तकर बात तऽ जे होयतै से देखल जयतै आगाँ ठीक छै